बिजली रहलासँ की छै अथी तऽ उएह खेत पटाए लैत छियै बिजली रहलासँ खेत पटाए लेलहुँ घरमे रहलासँ उएह पानि गरम कए लैत छी नहि होइत छै नहि छै अथी तऽ मोटर चलाए कऽ नहेलहुँ सोनेलहुँ उएहमे हवए पङ्खा चलल हवए मोबाइल चार्ज कयलक लोक हवए सी डी चलाए लैत छियै देखि लैत छियै लाइन तऽ हरदम चलै छै तऽ उएह लाइनेपर तऽ लोक रहबे करै छै आइ काल्हि इजोतमे कयलहुँ उएह खेत पटाए लैत छियै लाइनोपर ओहिपर उएह खेत पटाए लैत छियै बिजली रहलासँ बहुत तरफ छै अथी लोककेँ बिजली रहलासँ बहुत लोकके तरफसँ लोक सभ चीज करैत छै लोक खेत पटाए लैत छै पङ्खा चलाए लैत छै मोटर चलाए लैत छै उएह मोटरसँ लोकके नहाय ओहिपर पानि गरम कए कऽ नहाइओ लेलक बर्तन बासन हरचीज ओहिसँ लोक धोइ लैत छै आइ काल्हिमे लोक हमर उएहके दुनिएँ छै बिजलिएके दुनिआँ छै लोकके उएहसँ लोकके हर चीज करैत छै मोबाइल चार्ज कए लेलहुँ सी डी चलाए लैत छियै तऽ भरि भरि राति सी डी चलबैते रहैत छै ओहिमे अपन लोक सी डी देखलक मोबाइल चार्ज कयलक खेत पटाए लेलहुँ आ मोटर तऽ हरदम लोक चालुए रहबे करै छै हरदम बर्तन बासन लोक धोइ लेलक अपना आ उएह गाना चलाए लेलहुँ हरदम लोकके चलैत रहै छै डेक चलाए लेलक जे बाजा मोन होइ छै लोकसभ अपन चलाए लेलक चारि चारि गो डेके रखने छै अपन बजाए लैत छै हरदम बिजली रहलासँ एगो उएह बिजली रहलासँ लोकके उएह फायदा छै जे लोक हर चीज लोक कए लैत छै हर दिन लोक चलाए लेलक डेक चलाए लैत छियै आ ओ बिजलीपर किछु लोक खानो बनाए लैत छै खानो बनाए लैत छै लोक आब ओहन दुनिआँ से चुल्हि नहि जोड़त गैसो जे उएहपर ने छै खानो उएहपर लोकके अभी लोक जोड़ि कऽ चलाए लैत छै एखन उएहपर लोक खानो बनाए लेलक खानो लोक ओहि परहक लोक खाइत छै दुनिआँ लोक नहि छै चुल्हि नहि जोड़ैत छै उएहपर लोक खानो बनाए लैत छै आ खाइत छै से दुनिआँ चलल छै दुनिआँमे की छै आब लोकके उएह दुनिआँ लोकके छै जे खाना बनाए लेलक पीना लोक उएह परहक खेलक सी डी चलाए लेलक मोबाइल चार्ज हरदम लोक करैत रहै छै डेक चलाए लैत छै सी डी चलाए लैत छै उएहपर लोक हरदम देखलक सुनलक उएहपर रहलक खेत पटाए लेलक खेत पटतै तब ने उपजा हेतै नहि खेतपर तऽ उपजे नहि हेतै चलतै बिजलीसँ लोक खोलै छै तब ने लोकके चलै छै तऽ लोकके खेत पटैत छै आ नहि चलेतै तऽ खेते नहि पटतै उपजा होयबे नहि करतै चलै छै तब ने लोकके उपजा होइ छै तब ने लोक खाइ छै नहि तऽ नहि चलतै तऽ उपजे नहि चलबे नहि करतै अथी उएह अपन लोक अपना उपजाबै छै चारि चारि गो लोक डेक चलाए लेलक बिजली हरदम चलैत रहल तऽ आ नहि बन्द भेलै तऽ किछो नहि आब चलैत रहल तऽ हर हर चीज लोक उएहपर लोक करै छै कखनो लोकके रुकल नहि रहै छै